हाँ हमरा सभक अपन अऽ मैथिलीमे कहावत अइ जे चलऽ ने आबय तऽ अङ्गना टेढ़ अइपर लोक अऽ जे किनको ई कहलियनि जे चलऽ आबय नहि अपना घरेमे जे कहलियनि किन चलऽ ने आबय अङ्गना टेढ़ तऽ हुनका बहुत ओइपर लोक हँसय छनि हँसलाके बाद गोनू बाबू गोनू बाबूके खिस्सा छनि जे गोनू बाबू कहलखिन जे जे मायके हगै माय हमरा तऽ कि कहै छै जे आ अऽ दाँत सोनाके दाँत लगल छै से अहाँ नहि तोड़ि हाँ तऽ गोनू बाबू कहलखिन जे हम मरि जेबौ तऽ हमर दाँत तोड़बो करबहि तऽ गोनू बाबू कहलखिन तऽ हुनकर माय कहलखिन नहि बाबू तू एहन सुन्दर आ बउआ जे मरि जेमा तऽ हम सोनाके दाँत ओहिना गोनू बाबू अऽ अनठाकऽ पड़ि रहलथि आओर जे छै से जहाँ आँऽ जा हुनका श्मशान कऽ लए लगलनि तऽ हुनकर माय रोइते रोइते कहै छथि रौ रुकु रुकु हमर बउआ तऽ मरिये गेला लेकिन हम जे छै कि कहै छै जे आऽ हिनका दाँत जे छै सोनाके तोड़ि ली तऽ हुनकर माय जे गेलखिन तोड़ै लऽ तऽ कि तुरत्ते गोनू बाबू फुरफुरा कऽ उठि गेला लोक ठहाकऽ हँसय लगला हँ ओइके